ओ लेलहुँ कुर्सी लेलहुँ जाकऽ बजारमे से उ लाल कुर्सी लेलियै से कुर्सी टिकबो नहि केलै दसो दिन नहि टिकलै आओर कुर्सी टूटि गेलै तऽ पैसो हमरा बेकारे भए गेलै कुर्सी तऽ लेलियै सएह टा लेकिन कुर्सी लेलियै ललका कुर्सी लेलियै से कुर्सी टिकबे नहि केलै से कुर्सी टूटिये गेलै आब पैसो बेकार भए गेलै कुर्सी चारि सए रुपैआमे सँ कुर्सी टिकबो नहि केलै चारि सए रुपैयो हमर पानिमे चलि गेलै दसो दिन नहि चललै टूटि गेलै आओर पैसो हमर बेकार भए गेलै चारि सएके कुर्सी के कोनो सोगार्त नहि पौलियै टूटि गेलै तुरत्ते कुर्सी कुर्सी लए कऽ कोनो फायदा नहि हमरा मिललै देख कुर्सी लए कऽ कोनो फायदा भेलै कुर्सी लगलै टूटि गेलै चारि सएके कुर्सी चाइरो दिन नहि टिकलै दसो दिन नहि टिकलै टूटि गेलै लगलै तऽ ई ललका कुर्सी लेलियै एते सुन्दर कुर्सी ताकिकऽ लेलियै जे कि जे दस महिना टिकतै पाँच महिना टिकतै चारि महिना टिकतै से तऽ ई चाइरो दिन नहि टिकलै तुरत्ते टूटि गेलै